बाहर बाहर होटल या ढाबामे ढाबामे शाकाहारी खाना ने बड्ड नीक लागै छै ओकरामे चटपटा सब्जी चटपटा सब्जी नान रोटी ई सब बड्ड नीक लागै छै खायमे और बाहर बाहरके मौसम भी अच्छा होय छै जकरा कारण मौसम बाहरके वातावरण भी अच्छा होइ छै जकरा कारण बाहरके बाहरमे खाए पियैमे किछु भी चीज बड्ड नीक लागै छै खास करके शाकाहारी शाकाहारी आओर चटपटा खाना बड्ड नीक लागै छै खाएमे खाएमे जकरा कारण हमरा भीतर बाहरे जाएके खाना खाय छियै बाहर होटलमे होटल होटलमे आओर ढाबामे ढाबामे तऽ